बग़ीचा लगाने का अब तक मेरा यह अनुभव रहा और मैंने अपने एक दोस्त से भी बोला कि बग़ीचा लगाओ उसको मैंने बोला कि पहले बग़ीचा लगाने के लिए एक प्रोपर जगह होनी चाहिए जो कि भट्ठे से दूर हो और पशुओं से भी बचाया जा सके तो पहले मैंने उसको बोला कि नर्सरी चलो नर्सरी से कोई भी जो प्लांट तुम को चाहिए वो कलेक्ट करो और उसने बोला कि पहले हम लोग आम का बग़ीचा लगाते हैं तो कहा ठीक है आम आम का बग़ीचा लगाया तो वहाँ पर हम ने एक आम का जो अच्छा पौधा है उसको लिए फिर ले कर अपने बग़चे में आए बग़ीचे में आए आ कर पहले हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं खुदाई करने के बाद उस मे पानी डालते हैं पानी डालने के बाद प्लांट को लगाते प्लांट को लगाने के बाद मिट्टी मिट्टी से प्लांट को दबा देते हैं और उस पे थोडा खाद उद भी डाल देते है तो पौधे का थोड़ा ग्रो होने लगता है ग्रो होने के बाद जो उस में देखते हैं जो कीड़ कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उस उसके छिड़काव के लिए भी दवा का उपयोग करते है दवा जो कि मार्केट में मिलता है